मधुबनीमे स्थानीय सरकारकेँ सँरचना अछि मिथिला हाट अछि अररिया सङ्ग्राममे बहुत नीक ओतुका व्यवस्था यए बहुत ज्यादा वर्गमे ओ क्षेत्रफलमे पसरल यए बहुत नीक ओतुका हरेक चीज शोभनीय अद्भुत यए देखयके लेल तऽ ओतुका तारीफ बहुत किछु कहि सकैत छी बिना प्लास्टरकेँ ओ जगह यए लेकिन एतेक सुन्दर यए ओकर कारीगरी एतेक नीक यए जकर सँरचना नितीश कुमार आबिके एतय कयने छलथि हेँ अपनेसँ आबिकेँ आओर ओकर जे छै से कर्ता धर्ता सञ्जय झा छथि से अररिया से छथि आओर विधायककेँ बारेमे विधायक तऽ हमर सभकेँ बिन्दु कुमार यादव छथिन आओर हँ ठीक छै ओ जे काज करय छथिन ताहिसँ हमसभ प्रसन्न छी हुनकर हमसभ सराहना करैत छियनि काजकेँ बहुत नीक ओ सभ काज करय छथि आओर हँ जेनाकि राजनीतिक सँरचना कहबाक छै तऽ राष्ट्रिय जिला विधायककेँ नाम सञ्जीत झा लऽ लिअ आओर नितीश कुमार छथि झँझारपुर प्रखण्डसँ बहुत एहन नाम छै जे बहुत लोक छथि जे बहुत नीक काज करैत छथि हुनकर सभकेँ देख रेखमे बहुत मिथिला बहुत विकास कऽ रहल यए मिथिला बहुत ज्यादा आगाँ बढ़ि रहल यए बहुत नीक कार्य भऽ रहल यए एहि जगहपर आओर मिथिला हाट बहुत नीक जगह यए हम तऽ सभकेँ कहब एक बेर आबि कऽ जरूर देखू